मैंने अभी कुछ समय पहले एक इस्मार्ट वाच को ओडर किया था बिग बिलियन सेल में उसका रेट कम देख कर जब मैंने उसको मंगाया तो उस में उसकी जि जिस प्रकार उसको दिखाया था उस प्रकार की वो फ़ोटो में दिखाई थी वैसी वो निकली नहीं जब उसको देखा तो उसका बेल्ट प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा ख़राब था लेदर में नहीं था पर इस्मार्ट वाच में उसकी जब चार्जिंग कर के देखा गया तो उसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा ले रहा था टाइम सेट नहीं कर पाता हार्ट बीट अगर चेक करेंगे तो वो भी सभी लोगों की एक जैसी बता रही थी कोलिंग का सिस्टम उस में ब्लूटूथ कोलिंग बताया था पर उस में ब्लूटूथ कॉलिंग का सिस्टम नहीं दिया गया था जितने फ़ीचर बताए थे फ़ीचर नहीं थे उसके बाद उस में जिस कम्पनी का मंगाए थे उस कम्पनी की जगह दूसरी कम्पनी की आ गई थी चार्जिंग केबल उसके साथ आई नहीं थी उसके लिए अलग से सेलिंग करना गया था जिसका कोई भी मुझे पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला